हैलो अहाँ एहिबेर वोट केकरा दऽ रहल छीयै वोट केकरा दै श्यामक हम तऽ श्यामक नहि देब लेकिन एहिबेर नया कोनो अथीक चुनाबवलाक देबै जेना एहि दुआरे नहि देबै ओ कोनो काजे नहि करै छै आइ पाँच साल पाँच साल बीत गेल अखन तक कोनो काज नहि केलखिन हँ नहि सड़क बनबेलकै यऽ नहि नाला बनबेलकैया कोनो काज एतय दिन केबे नहि केलक आब ओ की करत ओ से देखै छीयै लेकिन एहिबेर तऽ हम ओकरा नहि देब हमर वार्डमे नहि ने भऽ रहल छै

वोट तऽ पहीने देने रहीयै ने तहन ने जीतले रहै नहि नहि एहिबेर दोसरे आदमीक देबै जब पैसा पैसाक बात नहि छै लेकिन काज तऽ होना चाही जीताबै छै किए आदमी ओना ई तऽ मतदान छीयै की कहलियै लाइट लाइटो तऽ नहि यऽ

हम तऽ दय लऽ चाहय छीयै सोनीक

हँ नहि तैंयो हम अपन देखै छीयै ओ बहुत दिन नहि नहि ओ जे छै सोनियो जे छै सोनी देवी ओकरा देखै छीयै बहुत नीक मतलब अथी छै काज ताज करयमे तऽ लागि रहल छै चरफर छै दस सुनऽवला नहि ई मतदान छीयै अपन अपन मनसे देल जाइ छै ने कहियौ ठीके छै रखय छीयै तहन लेकिन जीतयके तऽ चान्स सोनियो देवीक नहि नहि एहिबेर नया मतलब सोचै छीयै नया रहय उम्मीदवार सभके ने मौका मिलना चाही हँ

ठीक ठीक छै